जी नमस्कार बिशहर पूजा होता है ना अपना यहाँ हाँ उसमें क्या सब करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा और क्या सब होता है अच्छा क्या सब बनाते हैं अच्छा मेला उला भी लगता है उस दिन इसमें क्या सब करते हैं उसमें क्या सब करते हैं अच्छा बच्चे सबको भी ले जाते हैं खिलौना वग़ैरह सब चीज़ ख़रीद देते हैं अच्छा ख़ूब धूम धाम से मनाया जाती है अपने यहाँ भी छठ पूजा हाँ साँप भी निकलता होगा उसमें अच्छा विश भी लगता होगा लेकिन दूध पिलाया जाता है मेवा खिलाया जाता और यही होता है बिशहर पूजा अच्छा ख़ूब धूम धाम से मनाया जाता है अपने यहाँ ना और क्या सब करते हैं नहीं अच्छा समय तो निकट ही आ गया है समय तो निकट ही आ गया है समय तो निकट ही आ गया है अच्छा और क्या सब करते हैं